हैलो जय झूलेलाल भाउ भाउ मूंखे फल खपे घर लाइ छा छा फल अथव ॿुधायो अच्छा सभिनि सभिनि जा अघि ॿुधायो घणा घणा अथव छा था ॻाल्हि कयो भाई पंजाह रुपे अंब किलो एॾा महांगा हूंदा आहिनि छा न न भाउ ॿिया हुते मोहल्ले में असांखे एॾा सस्ता ॾरीन एॾा महांगा था ॾेयो ॾह अच्छा ठीकु आहे ऐं केला घणे अथव चालीह रुपे दर्जन थोरा महांगा कोन्हनि सस्ता लॻायो न अच्छा ऐं मौसंबी घणे अथव चालीह रुपे किलो उहे जे ॾाढा महांगी कोन्हे अच्छा ऐं नारंगी घणे अथव नारंगी हीअ थोरी जादा था महांगी ॿुधायो हुते माण्हुनि खे हिते असी रुपे थी मिले न न तव्हां वैसे बि जादा माल वठंदा आहियो ॿियनि जे हिते एॾो सस्तो तव्हां ॾाढो महांगो लॻाईंदा आहियो न न भाई हुते बि सुठो हूंदो आहे उते बि सुठा वठी ईंदा आहियूं तव्हां थोरो जादा महांगो था ॿुधायो अच्छा अञा छा छा अथव हीअंर सूफ घणे अथव सूफ घणे अथव सौ वीह एॾा महांगा भाई तव्हां त ॾाढो हो त कयो न त तव्हां तॾहिं बि त महांगा था लॻायो न किथे सस्तो त लॻायो मां पुछी आई आहियां बाज़ारि में तव्हांखां तॾहिं त वठाव थी तव्हांखे ॾहनि में तॾहिं तव्हां वटि आई आहियां पर तव्हां ई महांगो था लॻायो असांखे न भाई अच्छा ऐं चीकू अथव चीकू अच्छा उनजो अघि घणे आहे न भाई मां त ॾाढो हुते पुछी आई आहियां ॾाढो सस्तो हे तव्हां महांगो था ॿुधायो अच्छा माण्हू हूंदव त असांखे महांगो ॾींदव ईअं थोरी न थींदो आहे असां तव्हां खों ठीकु आहे और केली अथव केला हिकु दर्जन करे रखोसि और अंब कयोसि ॿ किलो ऐं चीकू करे रखोसि हिकु किलो न न तव्हां मोकिले रखिजो भाऊ अगरि किलो अंब न निकिता त मां तव्हांखे वापिसि करे रखंदीमाव ॿुधायव थी पहिले ई हा पोइ मां हिकु बि निकिरो खपे हा पेसा मां पूरा वापिसि वठंदीमाव रुपियो बि घटि न कंदीमाव ठीकु आहे ठीकु आहे तां मोकिले रखजो मुंजे पैंजे ठीक आ जय झूलेलाल भाऊ जय झूलेलाल भाऊ